ہلو سر واصف سر بات کر رہے آپ وہ سکینڈری کے لیے اپلائی کیا تھا سر آپ کے آفس پہ آنا تھا نہیں تو وہ لیکن میرے کو کل آپ کے رسیپشن کے پاس ٹھہرا ہُوا تھا کل میں نہیں سر اگر آپ ابھی مل لیتے میرے سے تو میرا بھی کل کے لیے کام جو ہے سو آسان ہو جاتا تھا سر میں دوسری جگہ ابھی چل رہی ہے میری جاب سکیورٹی میں دو سال کا ایکسپیرئنس ہے سر میرے کو سی سی ٹی وی کیمرا سکیورٹی یہ سبھی میں میرے کو ایکسپیرئنس ہے دو سال کا سر سر ابھی میں گلاس کا کام چل رہا ہے سر سیکورٹی سرولینس کے کام میں وہاں پہ ابھی مطلب آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں کیمراز کے تعلق سرولینس کیمراز رہتے بلٹ کیمرا رہتا ڈرون کیمرا رہتا سر وہ فل ایچ ڈی کیمراز رہتے رات میں بھی آپ پورا کلر جیسے بلیک اینڈ وائٹ نارمل کیمروں میں رہتا آتا ہے ویسے نہیں آتا کلر آتا ہے اُس میں بھی نائٹ ورژن میں بھی ٹو پوائنٹ فور میگا پکسل کا وہ کیمرا رہتا ہے سر وائٹ ہی کیمراز رہتے ہیں اُس میں اور تو ابھی آپ اگر فری ہیں تو سر آپ سے فارمیٹنگ سے پہلے اگر ملاقات ہو جاتی تو اچھا تھا

ٹھیک ہے سر کل کل کیا ٹائم پہ رہتا سر میں ٹھیک ہے سر پھر میں کل آپ سے آ کے یہ ٹائم پہ مل لیتا ہوں

ٹھیک ہے سر تھینک یو سر کل ٹھیک ہے سر تھینک یو سر